मां एच डी एफ़ सी ऐं आई सी आई सी जो आई ओ बैंक में बैंकिंग ऐप यूज़ कंदो आहियां हुन पारंपरिक बैंकियुनि जी तुलना में ई बैंकिंग सभिनि खां मस्त ऐं फ़ाइदेमंद रहियो आहे असां ब्रांच या कहिड़ी बि बैंक में बिना वञे स्टेटमेंट अकाउंट जो बैलेंस एन ई एफ़ टी आर टी जी एस हिक बैंक मां ॿिए खाते में हिक खाते खां ॿिए खाते में ट्रांसफ़र करे सघूं था ई बैंकिंग जाम लाभदायक ऐं टाइम घटि खणण वारो जाम महत्वपूर्ण आहे ई बैंकिंग सां पाण घर वेठे केतिरो बैलेंस या ट्रांसफ़र या एफ़ डी या म्यूचुअल फ़ंड में इंवेस्ट करे सघूं था भारत में बैंकिंग्स में त जाम अॻिते वधी रहियो आहे पर बल्कि हिन भारत में बैंकिंग जी क्षेत्र जाम प्रोफ़िट कयो वियो आहे ई बैंकिंग इस्तेमालु करणु जाम आसान आहे ई बैंकिंग सां पाण बैलेंस तव्हां बि हीउ सभु त यूज़ करे सघूं था